ہیلو ہاں اولا رائڈ سے بات کر رہے ہیں جی میں نے ٹیکسی بک کی تھی میں بہت وقت سے یہاں پر کھڑا ہوں ٹیکسی آ نہیں رہی ہے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ میری رائڈ کو کینسل کر دیں میں کسی اور طریقے سے اپنے مقام پر پہنچ جانے کی کوشش کروں گا شکریہ